صحافت کی آزادی کے بارے میں میرا بالکل کھلا ہُوا خیال یہ ہے کہ صحافت کی آزادی ہے ہی نہیں اگر واقعتاً صحافت کی آزادی ہوتی تو چاہے جس بھی کاسٹ جس بھی ذات پات کے لوگ ہوں سب کے بارے میں بالکل سچائی سچی تصویر دکھائی جاتی اِس اِس لیے آج کل خاص طور پہ جو خبریں دکھائی جاتی ہیں اُس میں بہت سی بناوٹی ہوتی ہیں بہت سی جھوٹی ہوتی ہیں اور صرف ایک ہی گروہ کو ایک ہی گروپ ایک ہی جماعت کو نشانہ بنایا جاتا ہے